ॿ लख वीह हज़ार चारि सौ टीह हिकु लख नव हज़ार टे सौ पंज सौ चारि सौ ॿाएतालीह टे सौ टीह